جی سر میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ریسرچ اسکالر ساحل بات کر رہا ہوں سر میں فیض کی شاعری پر کام کر رہا ہوں کیا مجھے فیض کے متعلق کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں شکریہ سر سر پھر بتائیے کہ ان کتابوں کو نکالنے کا کیا طریقۂ کار ہے اوکے سر سر یہ بتائیں کیا آپ کے یہاں دارل مطالعہ کا جہاں حسب ضرورت مطالعہ کریں وہ ہے جی شکریہ سر کل صبح میں نو بجے لائبریری آ جاؤں گا